मुंहिंजे घर जे पासे में हिकिड़ो बगीचो आहे अधिकतर मां शाम जे समय में पंहिंजी साहेड़ियुनि सां गॾु हुते वेंदी आहियां हुते वञी करे असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छो कि उन बगीचे जो वातावरण ॾाढो सुठो आहे असां जॾहिं जॾहिं उते वेंदा आहियूं त असांखे उते ॾाढो आनंदु ईंदो आहे ॿारनि खे बि ॾाढो आनंदु ईंदो आहे ॿार उते खेॾंदा आहिनि ॿार उते झूला झूलींदा आहिनि ऐं असां वटि पोइ जेतिरो बि खाली समय हूंदो आहे असां हुन जो पूरो पूरो इस्तेमालु कंदा आहियूं असां घरां ठाहे करे शयूं खणी वेंदा आहियूं असां सभु मिली करे उते खाईंदा आहियूं असां उते कुझु योगा कंदा आहियूं या असां थोरी बहुत एक्सरसाइज करे वठंदा आहियूं त असांखे कुलु मिलाए हुते ॾाढो आनंदु ईंदो आहे असांखे ॾाढो ई सुठो लॻंदो आहे त मां सभिनि खे ईअं राय ॾियणु चाहींदमि कि महीने में हिक दफ़ो तव्हां सभिनि खे बि अहिड़ी कोई न कोई जेको बि तव्हां जे घर जे पासे में कोई बगीचो हुजे या अहिड़ो स्थान हुजे जितां जो वातावरण ॾाढो सुठो हुजे ऐं तव्हां खे वञी करे उते ॾाढो ईअं सुकुन शांती मिलेव त ज़रूरु वञिजे